ہلو اچھا آپ نے رات کھانا کس وقت لیا تھا کیا کھایا تھا کھانے میں ہاں تو اس میں آئل وغیرہ کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور اور آپ کو اور کیا پرابلم تھی اور آپ نے ابھی موسم چینج ہو رہا ہے نا تو آپ رات میں کس وقت سو رہی ہیں ہاں تو اسی کی وجہ سے مطلب آنکھوں پر اثر پڑ رہا ہے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے اور سویٹر وغیرہ کچھ پہن رہی ہیں آپ تو اسی کی وجہ سے آپ کی پرابلم آ رہی ہے ہاں تو آپ پرہیز کریے تھوڑا سا اور ذرا اپنی طبیعت پہ غور دیجیے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہی ہے جلدی سوئیے رات میں سردی ہو رہی ہے اور کچھ سویٹر وغیرہ پہنیے اور اور اپنی آنکھوں پہ اور صحت پہ دھیان دیجیے کیونکہ سردی میں موسم چینج ہو رہا ہے تو سب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ ان پہ عمل کیجیے اور طبیعت صحیح نہیں ہوگی تو پھر آئیے گا چیک اپ کروانے کے لیے تو میں آپ کو میڈیسین لکھ کر دوں گی پھر ہاں امین نشا مارکیٹ آئی جی ہال کے پاس کلینک ہے وہاں پہ آپ آ جائیے گا ٹائمنگ دس بجے سے چار بجے تک ہاں تو وہ گرم پانی میں جوشینا ڈال کر پی لیجیے گا آپ اور پھر وہ اس سے زیادہ بیٹر فیل ہوگا یا پھر وہ اسٹیم لے لیجیے گا جی اور پھر اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ جلدی سو جائیے سردی کا دھیان رکھیے موسم خراب ہو رہا ہے تو زیادہ سردی میں باہر مت نکلیے اور زیادہ رات تک فون مت چلائیے جی ٹھیک ہے جی جی جی ٹھیک ہے اللہ حافظ